ہمارے علاقہ میں بہت سارے لوگ ڈاکٹر ہیں جو بہت اچھا دیکھ بھال کرتے ہیں اور لوگوں کی بہت اچھی دوائی دیتے ہیں لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہ تعلیمی ادارے بہت کافی ہیں لوگ میڈیکل میں نرسنگ کے طلبا ہمارے یہاں پہ طبیہ کالج اور بہت سارے میڈیکلس کے ادارے ہیں جہاں پہ سارے میڈیکلس کے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں ڈاکٹر نرس سرجن بنتے ہیں اور تعلیمی ادارے بہت کافی ہیں لوگوں کو تربیت دینے کے لیے